जय झूलेलाल हा तव्हां पुछियो आहे की टीवी न्यूज़ जीअं तव्हांजो लिखियलु आहे डिबेट जो या छा घटिजंदो थो वञे मुंहिंजे हिसाब सां असां न्यूज़ त ॾिसंदा आहियूं लेकिन अॼुकल्ह जे टाइम में न्यूज वधकाई हाईलाइट थी वई आहे हुन जे अंदरु असांखे जेका शइ खपे उहो त ॾेखारंदा कोन आहिनि जेतिरा बि पॉलिटिक्स आहिनि इहो ॾिसो पाण में लड़नि था मरनि था असांखे शइ खपे की हिंदुस्तान में छा थो हले हा हिकिड़े शइ जो फ़ाइदो आहे की जेका नई टैकनीक आयल आहे हुनमें असांखे वधका तव्हां ॾेखारनि पहिरियों इहा शइ न हूंदी हुई पहिरियों असां हिकिड़ो पहिरियों हिकिड़ो असांजो चैनल जेको टीवी चालू थियो हुयो हुन में समाचारु ईंदो हुओ बसि ऐं त घणा ई चालू थी विया आहिनि जी न्यूज़ थी वियो आजतक थी वियो आहे मुंहिंजे ख़्याल सां चओ वीह पंजवीह चैनल अहिड़ा अहिड़ा थी विया आहिनि जेका मशहूरु आहिनि लेकिन हिननि में छा पॉलिटिक्स कनि था पंहिंजा पंहिंजा पैसा ॾेई करे चैनल ख़रीदनि था अऊं पांजी भाषा ॾेखारनि तां लेकिन जेका शइ असांखे खपे उहो त ॾेखारनि नथा अलाए छा इहो ज़मानो चैंज थी वियो आहे या छा थी वियो आहे मुंहिंजे हिसाब सां इहो ग़लति आहे मुंहिंजे हिसाब सां जेका एक्चुअली जेका शइ आहे उहा ई हिन खे ॾेखारणी खपे हाणे कोई बि जीअं बीजेपी पार्टी आहे कोई आम पार्टी आहे हाणे बीजेपी वारो पंहिंजे पैसो ख़र्च करे इहो चैनल तो खणे आजतक मुंहिंजो चैनल थी वियो कांग्रेस वारा चवंदो आ कि जी न्यूज़ मुंजो थी वियो अगरि तां आजतक ॾिसो त उन ए मथो सॼो ॾींहुं मोदी मोदी ॾेखारंदा आहिनि अगरि जी न्यूज ॾिसो त राहुल गांधी राहुल गांधी अछा ॿियो कोई चैनल वठो त त हुन में अची वेंदा आहिनि उहे आजतक जो जेका दिल्लीअ में पॉलिटिक्स आहे पूरे मां पूरी पुलिस जी ॻाल्हि नथो कयां की पूरे इंडिया में छा थो हले इहो असांजे दिल्लीअ में मां छो कि मां दिल्लीअ में रहंदो आहियां त वधीक ॻाल्हि मूंखे दिल्लीअ जी थी नज़र अचे मुंहिंजे हिसाब सां की अगरि तव्हांखे चैनल खे हलाइणो आहे त ऑरिजनल शइ ॾेखारियो की संसार में छा थो हले हीअं न की तव्हां उहो ईअं तो करे हूअं तो करे केतिरा पैसा अचनि था केतिरा पैसा वञनि था मुंहिंजे हिसाब सां की तव्हांखे इंसान खे इंसान सम्झणो खपे गधो न सम्झणो खपे जय झूलेलाल